असां पंहिंजे गांव जे ॻाल्हि बारे में चई था सघूं कि असांजो गांव ॾाढो सुठो आहे ऐं वधीक हरियाली आहे इते सिंधी पकवान मिलंदा आहिनि